अपन मिथिलामे सभसॅं नीक पेन्हाइके व्यवस्था अहाँकेँ धोती गञ्जी बेसी भेल तऽ कुर्ता कियाकि शादी विवाह मुड़न कोनो एहन पूजा होइ छै जाहिमे अहाँकेँ बेसी काल धोतिए पहिरए पड़त गञ्जिए पहिरए पड़त इएह दुआरे मिथिलामे धोतीके बिक्री सभसे बेसी छै जेनाकि अहाँ लुन्गीओ कम आदमी नहि पहिरै छै बाँकि धोती सभसे बेसी आदमी पहिरए छै कोनो तरहकेँ पूजा कोनो तरहकेँ एहन शुभ काम भेल धोतिके जरुरी सभकेँ पड़ै है इएहा दुआरे अपन मिथिलामे धोती गञ्जीके बिक्री सभसे बेसी छै कियाकि ओकरा बिना केकरो काज बनबे नहि करै हँ सभसे जरुरी छै हेबाक चाही कियाकि अपन अपन मिथिलाकेँ किछु पहचान तऽ चाही ने इएहा दुआरे हमर मिथिलामे धोती गञ्जी सभसे बेसी चलै है ई सभ व्यवस्था छै एतऽ